तैराकी के प्रति हमारा दृष्टिकोण पिछले वर्षों में ऐसे बदला और अपने अनमोल से मुझे हमको ये सीख मिला है कि अगर चाहे कोई भी चाहे तालाब हो चाहे नदी हो चाहे गंगा नदी हो हम सबको पार कर लेंगे क्योंकि अब हमसे हमको डर नहीं लगता क्योंकि हमारा अनुभव बढ़ गया है और कोई भी चीज चाहे नदी हो चाहे कुछ भी हम अच्छे से तैर लेंगे सबको सिखा भी सकते हैं वो भी जिसको मैं सिखाया उसको भी अनुभव बढ़िया सी मिल गया है वो भी बोलता है कि मैं उसको चाहे जो तालाब हो चाहे नदी हो चाहे जो भी हो गंगा भी हो उसको भी पार कर लेंगे और अब हमको डर नहीं लगता हमारे दृष्टिकोण पिछले वर्षों से बहुत ही अच्छा है और हमारा अनुभव भी बहुत बढ़ गया है और हम जानना चाहते हैं चाहे कोई भी चीज हो अगर कोई भी आता है मुझको बोलता है तैरने के लिए तुम मुझको जहाँ हम हमको जहाँ कहेंगे वहाँ चले जाएँगे तैरने के लिए क्योंकि हमको तैरना आ चुका है और मैं हम जिसको जिसको पसंद जिसको जिसको तैरना सिखाएँ हैं वो भी बोलता है कि हमारा अनुभव बहुत बढ़िया है हम अच्छी सीख लिए हैं हमको जहाँ बोलो हमको जहाँ कहेंगे वहाँ हम तैर करेंगे पार कर देंगे चाहे नदी हो चाहे तालाब हो चाहे कितनी भी नदी बड़ी नदी हो हम सब पार कर लेंगे दृष्टिकोण हमारा ऐसे बदला क्योंकि हम क्योंकि मुझको पहले कुछ नहीं आता था तो हमको कुछ लोग बहुत कुछ सिखाए है कि ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे पौड़ा जाता है ऐसे तैरा जाता है उसके बाद इसका वो वो भी आता है पर मैंने लिया नहीं क्या बोलते हैं उसको कोट आता है तैरने वाला कोट आता है उसको मैंने लिया नहीं तो बोल दे बोल बोलते हैं ट्यूब ट्यूब ट्यूब में हवा भर के तैरो उससे भी अच्छा होता है पर मैंने वो भी नहीं किया और किया पर मैंने अपने आप से ज्यादा किया क्योंकि मैं जानता हूँ अपने आप पर सीखना ज्यादा जरूरी है किसी के सहारे क्यों सीखे उसके बाद में बढ़िया से सीखा सीखा और अब मैं सीख चुका अच्छे से और मैं जिसको भी सीखा है वो भी अच्छे से सीख चुका है क्योंकि वो मैं मैं ये बोलता हूँ कि मुझको चाहे तालाब हो चाहे नदी हो चाहे जो भी हो चाहे गंगा नदी हो हम सबको पार कर लूँगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जिसको जिसको सिखाएँ वो भी यही सब बोलते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आराम से तैर कर लेंगे और शुरुआती में तो मुझको बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे तैरूँगा कैसे तैरूँगा लेकिन जब मेरे बड़े बड़े भाई लोग बुजुर्ग लोग आए मुझको सिखाया बताए की ऐसे नहीं ऐसे तैरा जाता है तो उसमे मेरा अनुभव बढ़ गया मुझको मुझको किसी तरह का डर नहीं लगता था कि अब मुझको ये हो गया कि मैं मैं सीख चुका हूँ कोई भी कितनी बड़ी नदी हो मैं पार कर लूँगा इससे मुझको कोई दिक्कत नहीं होती है और अब मुझको डर नहीं लगता है अब और और अब तैराकी के प्रति हमारा दृष्टिकोण पिछले वर्षों से बहुत ही अच्छा है और हम अपने अनुभव से बहुत बहुत बहुत कुछ सीखा है धन्यवाद